हमरा सभके भुख लागल रहै होटलमे गेलहुॅं खाइ लऽ ओ बन्द कऽ कऽ घर जाइ छलै फिथ भी जे हइ से रुकिके बनाके खुएला हम कहलहुॅं कि बहुत बहुत धनबाद अहाँके हमरा अहाँके तरफ से हमरा तरफ से जे हमरा ठण्डीमे भी अहाँ भोजन करा देलहुॅं बहुत बहुत भुख लागल छलै ऐ बच्चाके जे हइ छै बनाके खुआ देला अपन जे हुनका हँ ई पाइ छलनि देलियनि तकरा बाद हमसभ जे हइ से पेट भरि गेल तऽ अपन ककरो लग केनाहितो कऽ चलि जायब गाड़ी घोड़ा पकड़ि कऽ गाड़ी घोड़ा पकड़ि कऽ घर चलि जायब एहन आदमी जे हइ से मिलनाइ कनि बहुत मुश्किल अइ जे आदमीके बुझलियै आदमी बहुत सुन्दर छथिन अऽ मिलनाइ मुश्किल छलै एहन आदमी हुनका पासमे बजे नहि छै अहाँ छलै जे कि आब ओ कहै जे हमरा सभके भोजन करेला बन्द हो करै भरिमे खोलिके भोजन करेलखिन खोलि कऽ बनाकऽ